मेरे को लिखना तो नहीं आता है पर बहुत समय पेहले मैंने कागज़ से और पेन से खेल रहा था तो धीरे धीरे मम्मी का ख़याल आया और मैंने मम्मी के ऊपर एक कविता लिखी थी तो जिस में मैंने मम्मी के बारे में बताया था कि मेरी मम्मी ऐसी हैं मेरी मम्मी अच्छी हैं मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मी हैं तो ये बात मम्मी को भी काफ़ी अच्छी लगी थी और एक बार स्कूल प्रोग्राम में भी मैंने उस कविता को बच्चों के सामने सुनाया था तो वहाँ पर भी मेरी कविता को काफ़ी सराहा सराहा गया था काफ़ी लोगों को पसंद आई थीं बाक़ि ऐसा मेरे को लिखने का कभी मौक़ा नहीं मिला है और अगर मुझे आगे ज़िंदगी में लिखने का मौक़ा मिलेगा तो मैं उसके लिए काफ़ी उत्साहित हूँ